आं बिबार गायनो जोबोद मोजां मोनो आं न'आवनो बिबारखौ गायो आसालि आसालि गायो बिबारखौ गायोब्ला जोङो हासार होनानै मोजाङै जोथोन लानानै जों बिबारखौ गायनाय जायो लोगोसेयावनो जों लांगोना मोखाङाव बिबार जों फुङाव सिखारनायाव नुयोब्लाथाय जोंनि गोसोआ जोबोद रंजाखांनाय मोनो आरो जोबोद मोजां मोनो बिनिखायनो जों बिबारखौ बयबो गायनांगौ आरो बिबारखौ गायोब्लाथाय गोबोर हासार इउरिया हासार होनानै गायोब्ला बिबारा जोबोद मोजां जायो बिफाङा सेहेरा जायो बिफाङा सेहेरा जायोब्लाथाय बिबाराबो मोजां मोजां जायो आरो लोगोसेयावनो बिबार गायनानैल' जाया जों बिबारखो गायब्लाथाय दै होयो हासार होयो बिनि सेर सेर हाग्रा रज'योब्लाथाय जों हाग्राखो फुनानै होयो आरो बिबार बिलाइफोरा बोरायब्लाथाय जों बिलाइखौ खानानै होयो आरो जोङो बिबारखौ मोजां जानाय समाव जोङो गोबां सिखिरि बेरेफोराबो बे बिबारखौ बिदै सोबो लोगोसेयावनो जों बेफोरखौ नुयोब्लाथाय जोंनि गोसोआबो रंजाखायो आरो मोजां मोनो बिब्दिनो बयबो बिबारखौ गायनानै लानांगौ जोंहाथ' गामि ओनसोलाव जोङो सिथ्लानि सेर सेराव गायनानै लायो जों सिथ्ला गेजेराव जों गायनाय जाया सिथ्लानि साइड साइडआव जों बिबारखौ गायो बिबारखौ गायब्लाथाय बेरा बेरा होयो जाहाथे बोरमा मोसौफोरा बे फुलखौ जानो हाया ओंखायनो जोङो बिबारखौ गायोब्लाथाय बेराखो नांथारगौ आरो जों बेराखौ होखाथारोआनो जाहाथे बे बिबारखौ बोरमा मोसौफोरा जानो हाया बिनि थाखायनो जोङो बेराखौ नांथारगौ आरो आरो होखाथारनांगौबो